आंनि माखासे मोजां मोनसिननाय बिजाबफोरनि रोखोमफोरा जाहैबाय थुनफावथाय बिदिनो मानो द्रामाफोर बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ आङो बांसिनै मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ जोङो फरायनो नांगौ बेनि गेजेरावनो दङ जोंहा जेरै रामायन महाभारत दा बे रामायन महाभारत सलथायमा बिजाब बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बे सलथायमा बिजाबखौ जुदि जोङो फरायोब्ला जोङो गोबां जोङो आखल आखु जोङो सोलोंनो हायो आरो बे बिजाबफोराव जोंनि गोदो गोदाय सुबुंफोरा माबायदि रायजो जायोमोन माबायदि आखुनिमोन माबायदि दावहा नाङोमोन दा बेफोरबायदिखौ जोङो बे सलथाइमा बिजाबफोरखौ जोङो मोननो थाङो आरो बे सलथायमा बिजाबफोरखौ जोङो फरायनाया गोनांथार आरो बेखौ जोङो फरायना सानसेयाव फोजोबनो हाया बेनिखायनो जोङो बे बिजाबफोरखौ जोङो मोजाङै बयबो फरायनो नांगौ जाहाथे जों बयबो माहोनो जारिमिननि फारसे

गियान मोननानै जोङो सासे गियानि मानसि जानो हायो सासे दुथाङाबो गियान मोनोब्ला जोङो सासे मोजां मानसि जानो हायो बेबायदि बायदि रोखोमनि जोङो बे बिजाबनिफ्राय जोङो गियान मोननो हायो बेनिखायनो जोङो रामायन महाभारत बायदि बिजाबफोरखौ जोङो फरायनाया गोनां आं दाख्लै बावैसो गांसे बिजाब फरायदोंमोन जाय बिजाबनि मुङा जाहैबाय रामायन आरो बे रामायन बिजाबनिफ्राय आं बेखौ फरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाय बेखौ जोङो गोदो उन्दै समाव जोङो टि भि रेडिय' बायदिफोरखौ जों खोनानो मोनदोंमोन नाथाय दा बेखौ जोङो बिजाब महराव मोननायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै फरायोब्ला बेनिफ्राय जों गोबां गियान मोननो हायो आरो बे बिजाबखौ आङो खावलायगोन जाहाथे बयबो फरायो आरो जोङो आं खायसे बिजाबफोरखौ फराया जाय बिजाबा जोंनि सुबुंनि हारिनि थाखाय अलखद बेबायदि बिजाबफोरखौ जोङो फराया एबा फरायनो नाङा जाय बिजाबा जोंनि थाखाय गाज्रि खायसे बिजाब दङ जाय बिजाबा जोंनि हारिनि सिलिंखार लाबोनो हागौ बायदि रोखोमनि जोङो मा होनो बे बिजाबफोरखौ फरायोब्ला गुबुन गुबुन आखु सोलोंनो हागौ बेबायदि बिजाबफोरखौ जों जाहाथे फराया बेखौ आं खावलायनाय जाबाय